हमारे आस पास धार्मिक स्थल पचमढ़ी है जहाँ पे लोग कई जगह से घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे तीर्थ स्थान भी है जैसे चौरागढ़ धूपगढ़ दीपगढ़ गुप्त महादेव जटाशंकर ये सभी तीर्थ स्थान देखने लायक हैं यहाँ पर लोग श्रद्धालु लोगों की बहुत ही भीड़ रहती है यहाँ पर लोग अपने घूमने के लिए आते हैं घूमने फिरने के लिए आते हैं जैसे अपनी फैमली के साथ जैसे अपने दोस्त यारों के साथ घूमने फिरने के लिए पचमढ़ी में आते हैं जैसे जटाशंकर में और गुप्त महादेव में वहाँ पे कई प्रकार की होटले हैं वहाँ पर खाना भी अच्छा मिलता है वहाँ पे भी चाय भी अच्छी मिलती है मगर वहाँ पे रेट बहुत तेज़ हैं जो अपने यहाँ रहते हैं इससे त रेट तेज़ हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मियों के दिनों में लोग घूमने के लिए जाते हैं ठंड में भी जाते हैं वहाँ पे गर्मी बहुत ही कम पड़ती है क्योंकि यहाँ पर ठंडा स्थान है क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है क्योंकि इसलिए वहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं बरसात के दिन में चार महीने तो यहाँ पे ज़्यादा घूमने के लिए नहीं जाते क्योंकि उस स्थान पे पा बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होने के कारण चार महीने बच्चों के इस्कूल की छुट्टियाँ रहती हैं जो अभी गर्मी में इस्कूल चल रहे हैं वो बच्चों के चार महीने इस्कूल चलेंगे जून तक वहाँ पे बच्चों के इस्कूल चलेंगे इसके बाद चार महीने की छुट्टी लग जाएँगी चार महीने तक ना कोई तीर्थ स्थल जाएगा ना कोई वहाँ पे घूमेगा क्योंकि तीर्थ स्थल जाने के लिए ठंड का समय और गर्मी का समय बहुत ही अच्छा रहता है और यहाँ पे गर्मी में बहुत ही सुकून मिलता है क्योंकि मढ़ई हमारे आस पास पंद्रह बीस किलोमीटर मढ़ई है वहाँ पे मढ़ई घूमने के लिए लोग जाते हैं वहाँ रेस्टोरान है वहाँ पे शेर चीते आदि देखने के लिए मिलते हैं ओर वह घूमने फिरने में बहुत मज़ा आता है मढ़ई में क्योंकि मढ़ई में एक समुद्र तट की नर्मदा जी जैसी नदी भी है वहाँ पे लोग स्नान करते हैं घूमते हैं वहाँ पहाड़ी भी है मढ़ई के आस पास